होय मगे बड्डे चोवीस सप्टेंबर म्हगे घोवा बड्डे अकरा नोव्हेंबर म्हगे चेड्या बड्डे धा ओक्टोंबर आनीक म्हागे लग्न जाल्लो वाडदीस एकोणतीस डिसेंबर आनी म्हगे बापूय वायट जालो तो दीस आठ एप्रील